ہاں ہم ہمیں اسکولوں میں کالجوں میں ایک بہت ہی مشہور سائنس دان ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام آزاد کے بارے میں بتایا گیا ہے جنہیں ہم میزائل مین کے نام سے بھی جانتے ہیں وہ انڈیا کے بہت بڑے سائنس داں ہیں اور وہ بہت اچھی سیکھ دیتے ہیں بچوں کے ایجوکیشن کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مطلب بچوں کو ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کو ایجوکیشن ایجوکیشن بیسٹ دینا چاہیے اُن کو سارے بچے میزائل مین کے نام سے جانتے تھے جانتے ہیں اور جانتے رہیں گے وہ اُن کا انتقال ہو گیا ہے اور ہندوستانی ریاضی دان جو کہ ہمارے ڈاکٹر سلمان انصاری صاحب ہیں میتھ کے بک کو بہت زیادہ بہت نالج ہے بہت اعلیٰ بہت